हथ सां ठहियल कपिड़ो जंहिंखे असी सुट सां पाईंदा आहियूं उहो जेको महात्मा गांधीअ जे चरख़े में विझी करे कपहि खे आसे पासे खीचे करे उन मां धाॻो ठाहे करे उहो जेको असां जेको कपिड़ो ठाहींदा आहियूं सो असांजे सिहत जे लाइ ॾाढो सुठो हूंदो आहे सिहत जे लाइ सिहतमंदि हूंदो आहे उहो असांखे गर्मीअ खां बि बचाईंदो आहे ऐं सियारे खां बि असांखे बचाईंदो आहे इन जे करे हथ जो बि जेको ठहियलु उन सुट जो बि जेको ठहियलु कपिड़ो आहे उहो रेडीमेड कपिड़ो जेको आहे उन जे भेट में ॾाढो सुठो हूंदो आहे छाकाणि त उहो असांजे सिहत लाइ बि सुठो आहे असांखे जेके मुंदियूं आहिनि बरसाति सियारो ऊन्हारो सरउ उन्हनि सभिनी में उहो कपिड़ो सुट जो कपिड़ो असांखे ॾाढो कमु ईंदो आहे ऐं रेडीमेड जा कपिड़ा जेके आहिनि असांखे गर्मीअ में पाइण सां गर्मी ॾाढी ॾियनि सियारे में पाइण सां थधि ॾाढी थिए इन जे करे असांजे हथ जो जेको कपिड़ो ठहियलु आहे सुट जो जेको सुट ते असीं अ कपहि खे छिके छिके उन मां धाॻो ठाहे करे ठाहियूं था उहे रेडीमेड कपिड़नि जे भेट में ॾाढा सुठा आहिनि असांखे शारीरिक ख़्याल खां बि मुंदुनि जे ख़्याल खां बि पैसे जे ख़्याल खां बि ऐं देश जी उनती जे बि ख़्याल खां बि मेड बाए इंडिया